حیدرآباد میں بہت ساری آرٹ گیلری ہے جن میں سے ایک عجائب خانہ ہے وہ ہے سالارے جنگ میوزیم اور فلق نماں پیلیس دوسرا ہے فلق نماں پیلیس جہاں پر بہت ساری نقاشائی کی گئی ہے اور بہت ساری تصویرات ہے وہاں پر آرٹ کی شکل میں دست کاری ثقافتی اہمیت تاریخ کو بیان کرتی ہے وہ اور ہمیشہ پرانی تاریخ کو جانکاری میں بہ تبدیل کر دیتی ہے